योगु करणु सां असांजो दिमाग़ शांत थो रहे थधो थो रहे असांखे योगु करणु सां हे ख़बरु थी पवे की असांजे शरीर खे छाजी घुरिज आहे ऐं केतिरी घुरिज आहे जेको असां ॾींहुं बि ॾींहुं शयुनि जे पुठियां भॼूं था उहो असां भॼूं घटि भॼणु घटि था करे छॾियूं छो हाणे हिकु तरह जी थधाई छांइजी वेंदी आहे दिमाग़ में जेको अॼु कल्ह जा माण्हू स्ट्रेस सां गुजिरनि था योगा करणु सां हू बि असांजो जामु घटि थो थी वञे असांजे दिलो दिमाग़ में जामु शांति थो छांइजी वञे एतिरो क़दुरु बि हे आहे की असांजो दिमाग़ जामु तेज़ु थो करे छॾे किथे असांखे कहिड़े कार्यक्रम में वञिणो आहे कुझु करिणो आहे त असांजो दिमाग़ शांति सां कहिड़ी ॻाल्हि सोचींदो ऐं हलंदो ऐं असांजो विकासु बि कंदो योगु करणु सां पंहिंजी विकासु थींदी आहे पंहिंजे आत्मा जी विकासु थींदी आहे पंहिंजे दिमाग़ जी पंहिंजे शरीर जी ऐं सभिनि खां वधीक त पंहिंजे घर जी बि विकासु थींदी आहे